नव्यानच जल्माक आयिल्ल्या भुरग्याक सांबाळप म्हळ्यार खूब कठीण परमेश्वरान जे भुरगें दिला पदरांत घातलां ताची भरपूर काळजी घेवची पडटा म्हळ्यार आवय बापूय जे आसात विशेश करून आवय जी आसा ती चोवीस तास त्या भुरग्या कडेन पळयत रावता सुरवातीक पयलें एक धा बारा दिवस हॉस्पीटलांत उरता मागीर घरा कडेन येतात भुरग्यांक डेली न्हाणवप न्हाणोवपाच्या पयली तेल लावप ताच्या नंतर मागीर न्हणयता आसतना सुद्दां साबण वेगळें पध्दतीचो गरम उदक नाका तोंडात उदक वचपाक जायना अशें करुन बरें न्हाणोवचे पडटा ताचे नंतर पुसून सारकें घट्ट कपड्यान बांदून पाळण्यांत भितर ताका घालतात आनी पाळण्याचे झोके घालून ताका जवळ पास अठरां ते वीस वरां न्हीज मेळपाक जाय ह्या शिवाय ताका आवयचे दुदच दिलें वता आनी तें जर कमी आसत जाल्यार डॉक्टर जे कितें सांगता त्या पद्दतीचे ताका पिवपाक दिवचें पडटा ह्या शिवाय ताका नदर लागूं नये म्हणून टिको लायतात किंवां डास लागूं नयो म्हणून ताका पूर्ण मच्छर दांणी घालून धाकून दवरतात लोकांच्या कडल्यान संपर्क येवन इंन्फेक्शन जावं नयो म्हणून सुद्दां ताची काळजी घेवंची पडटा आनीं कांय दिसानीं जेन्ना व्हड जावपाक लागता एक पंदरा दिसानीं म्हयन्यानीं तेन्ना इल्लें इल्लें दूद जर कमी पडत आवयचें जाल्यार ताकां गायचें दूद दिवपाक हरकत ना गरम करुन किंवां सेरेलेक सारकीं जे कितें जी बाजारांत आयिल्ले आसा लेक्टोजन तशें पद्दतीचें इल्लें इल्लें पातळच ताका दितात विशेश करून आवयच्या दूदा इतलें बरें खंयचेच अन्न भुरग्याक मेळपाक शकना तेच्या फाटोफाट गायचे दूद ताच्या नंतर मागीर स म्हयन्यांनी आठ म्हयन्यांनी फळां आसतली फळांचो ज्युस आसतलो अशें दित दिता हेच्या शिवाय भायलीं जे आसा तीं कसल्याच पद्दतिचे खाणां दिवपाक जायना तेलांचे दिवपाक जायना मसाल्याचे तिकट आनी हळू हळू जशें वय वाडत वता तशी ताका चलपाक लागता किंवां व्हड जाता तशें मागीर ताचो आहार हो वाडटा पूण पयल्या वर्साक तेचे योग्य काळजी घेवची पडटा